मेरे हिसाब से भविष्य में हिंदी भाषा का फैलाव ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बात करें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग करें और हिंदी लैंग्वेज को एक कम्पलसरी करना चाहिए अनिवार्य रूप से लागू होना चाहिए जैसे सरकारी कार्यालयों में तो रहता है कि हिंदी में ही सब कुछ काम होगा ऐसे ही प्राइबेट जो रहते हैं सेक्टर उनमें भी होना चाहिए कि हिंदी में ही काम करना चाहिए बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हम लाइफ इंस्योरेंस कराते हैं उसका जो वो मिलता है हमको जीवन बीमा को उसको बोलते है उसमें पूरा अंग्रेजी में रहता है हिंदी में भी रहता है अंग्रेजी में भी रहता है तो हिंदी को आप पहले प्राथमिकता दो इंस्योरेंस कराओ आप गाड़ी का इंस्योरेंस कराओ सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो इंग्लिश में मिलेगा किसी भी चीज का सर्टिफिकेट लेने जाओ वो इंग्लिश में मिलेगा उसको हिंदी में भी कम्पलसरी करो आजकल अब बच्चे हिंदी समझते ही नहीं हैं मैं अपने बच्चो को बोलता हिंदी की गिनती बोलते तो हिंदी की गिनती को समझ में ही नहीं आती उनको सत्ताईस समझ में नहीं आता उनतीस बोलो उनतीस समझ में नहीं आता इंग्लिश बोलना पड़ता है भाई ऐसा ऐसा कारण ये है कि हम घर में भी बच्चों को भी नहीं सीखा पा रहे हैं हिंदी अच्छे से अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रजी का भूत का चढ़ा दिया तो अंग्रेजी फैलती जा रही है अंग्रजी ज़्यादा भारी पड़ रही है घर में भी हिंदी में हमें बात करना चाहिए बच्चों को हिंदी के प्रति जागरूक करना चाहिए और हिंदी बोलने वाले बच्चों को गिरी हुई नज़र से ना देखा जाए तब तो है आजकल कोम्पटिशन हैना एक दूसरे का कि भाई नहीं उसका बच्चा अंग्रेजी बोल रहा है मेरा बच्चा क्यों पीछे रहे मैं भी अपने बच्चे को अंग्रजी बोलाऊँगा वो कोम्पटिशन कोम्पटिशन के चक्कर में है अंग्रजी अंग्रजी चल रहा है नहीं तो हिंदी इतनी अच्छी भाषा है हम तो हिंदी मिडियम के पढ़े हुए बंदे है आज भी हमको मालूम है हमारी पहली कक्षा की हम कविता आज भी बोल देते हैं और ये इंग्लिश मिडियम वाले हमारे बच्चे पहली के फर्स्ट क्लास की पोयम बोले बोलो तो उनको याद ही नहीं रहती ऐसी का भाषा है अंग्रजी अपनी जगह पर है जरूरी है कम्पलसरी हो रहा अंग्रेजी भी जरूरी है लेकिन हिंदी में बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहे